ہمارے شہر میں ہر چیز کی مارکیٹ ہے کوئی بھی چیز ہمیں لینا ہوتا ہے ہمیں آسانی سے پرووائڈ ہو جاتی ہیں چاہے کچھ بھی ہو کھانے پینے والا ہو پہننے اوڑھنے والا ہو یا پھر ہماری اگر طبیعت خراب ہو گئی تو ڈاکٹر کے لیے ہر چیز کا علاج ہے یہاں پر اور کھانے پینے والی ہر چیزیں ملتی ہیں پہننے اوڑھنے والی بھی ہر چیزیں ملتی ہیں تو ہمیں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے یہ چیز مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے یہاں کی کہ ہمیں کہیں دور نہیں جانا پڑتا یہیں پر آس پاس میں ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے ہمارا ایسے دور جانے سے میں بہت دقت ہوتی ہے بہت ٹائم بھی خراب ہوتا ہے اگر پاس میں ہمارے ہے پوری مارکیٹ وغیرہ سب کچھ ہے تو ہمارا اِس سے ٹائم بھی بچتا ہے اور بہت ہی سیفلی سب کچھ کر بھی لیتے ہیں ہم ٹائم بھی کم ہوتا ہے اور ہمیں سامان آسانی سے بھی پرووائڈ ہو جاتا ہے